ہندوستان کے فیشن کے بارے میں کیا ہی کہیں کہ ہندوستان اپنے فیشن عام ہو چکا ہے لوگ پہلے کے مقابلے میں اب اپنے کپڑے بدلتے جا رہے ہیں تھوڑا سا پیسہ یا فیشن شو اور مغربی تہذیب او تو مغربی فیشن ہی اس طرح سے کہ لوگ جیسے بھی کوئی بھی مغرب مغربی کوئی شخص کچھ بھی پہن لیتا ہے پھر وہ ہماری انڈیا میں ہمارے لوگوں میں عام ہو جاتا ہے لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہ یعنی جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے کسی سے کہو کہ مت پہنو یہ مغربی تہذیب ہے تو کہتے ہیں کہ پردہ تو ہو ہی جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے پردہ تو ممکن ہے لیکن یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ اور مجھے کیا پسند ہے تو مجھے ایک سمپل سا سوٹ پسند ہے ہم یہی کے قریب ہی کی مارکیٹ سے کپڑا خریدتے ہیں اور گھر میں خود ہی سلتے ہیں